सरकारी योजनामे सँ किछु एहन योजना अइ ई प्रश्न आबि रहल अइ जाहिसँ जनमानसके लाभ भऽ रहल अछि या नहि एहि लऽ एहि योजनामे मुख्य रूपसँ प्रधानमंत्री सँ सम्बन्धित योजनाके नाम क्वेश्चनमे आबि रहल यए एहि सम्बन्धमे हमर कहब ई अइ कि प्रधानमन्त्री एखने किसान सम्मान निधि भेट रहल अइ किसानके सम्मान भेटै छै ओहिसँ ओहि योजनासँ किसानके जे छै से बहुत तरहके लाभ ओहि योजनासँ भऽ रहल छै अनेकानेक तरहके किसान ओहि योजनाके पाइसँ खेती पथारी अपन भविष्यके उज्ज्वल कऽ रहल छथि आओर अत्यधिक प्रसन्न भावसँ प्रधानमंत्री एहि योजनाके जे मूल रूपसँ उद्देश्य यए ओकर ओ लाभ उठा रहल छथि एहिना स्थितिमे हम तऽ कहब जे प्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जे अइ ओ प्रधानमंत्री आवास योजनासँ श्रेयस्कर अइ आवास योजनासँ हम जिन्दगीभरि ओहि घरमे रहबै लेकिन किसान योजनाके जे सम्मान अइ ओहि सम्मानसँ समय साल ओ समय परिस्थितिवश उतार चढ़ाव किसानके मान सम्मान कृषिप्रधान हमर देश अइ आओर किसान सम्मान निधि किसानके सम्मानमे जे किछु यदि हम कहि रहल छी तऽ ओ हमरा नजरिमे बहुत कम आँकल जा रहल अइ कृषिप्रधान भारतके कहल गेलै प्राचीने कालसँ जे भारत कृषिप्रधान देश अइ एहिना स्थितिमे भारतकेँ कृषिके क्षेत्रमे बहुत ज्यादे ख्याति प्राप्त छै आओर भारतसँ उपजायल अन्न विदेशोमे जाहि देशमे अन्न नहि छै जाहि देशमे भोजनके समस्या छै ओहि देशमे भारतके द्वारा आयात निर्यात केलहा जे वस्तु अइ खास कऽ किसानके उपजायल जे सामग्री अइ जे मसाला अइ जे अन्न अइ जे साग सब्जी अइ बहुत तरहसँ जीवनो उपयोगी जाहि जीवनसँ किसान जीवि रहल छथि ओ ओ ओ किसानक उपजायल किसानके द्वारा उत्पादन कयल ओ अन्न पानि अन्यान्य कृषि सम्बन्धी जे सामग्री वगैरह अइ ओहि सभके देश विदेश सभ जगह आयात निर्यात सभतरि कयल जाइए ताहि हेतु हम कहब जे किसान सम्मान निधि योजना किसानके लेल बड़ा लाभकर छै किसानके मान सम्मानके लेल बड़ा लाभकर छै किसान ओहिसँ अपन जीवनयापन करै छथि आ जिन्दगीभरिमे एकटा किसान कहयबाके रजिस्ट्रेशन हुनका पास प्राप्त भऽ रहल छनि जे किसान सम्मान निधि योजनाके तहत आर ई योजना सालमे तीन बेर सम्मानित कयल जाइए प्रथमतया पहिला किस्तके जे रूपमे दू हजार टाका पुनः दोसर किस्तके रूपमे दू हजार टाका पुनः तेसर किस्तके रूपमे तीन दू हजार टाका एहि तरहेँ सालमे छओ हजार टाका एकटा किसानके किसान सम्मान निधि योजनाके तहत प्राप्त होइ छनि आओर यशस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकारके द्वारा कहल गेल अइ जे किसान सम्मान निधि योजनाके राशिकेँ आओर आगाँ तक बढ़ायल जायत आ भविष्यमे एहि जोजनासँ सम्बन्धित आओर जतेक तरहके किसानके लाभ बहुत तरहके कार्यक्रम जे एहिमे सन्निहित कयल जायत जोड़ल जायत किसान सम्मान निधि योजना